आं संनाय खावनायखौ बे बिमा बिफानिफ्रायनो सोलोंनाय जाबाय बिमा मा जोंनि बिमानावनो आइनावनो बे आइआ बोरै सङो बोरै माबायो बेखौ थाव सेरनाय संख्रि हरनाय बानलु होनाय बिदिखौ फोरोंबाय बिनिफ्राय सोलोंबाय बे समावनो थाव सेरनायाव एखम्बा अर जोंब्लावलायनाय थाव सेरहरबाय जों सामब्राम होनायाव बिबादि जादों आरो सङै सङै संनानै एसे मोजां रोंबा बिमाया बिखौ फोरोंनाङासै ओंखामखौ संबाय आंख्रि संबाय आलु बाजा एवो थास' थाइखा आंख्रि सङो बेबादि जादों संनायालाय संजोबो गासिखौबो ओंखामबाबो ओंख्रिबाबो आलु ओंख्रि दालि जहल थास' सबाइ दालि माबा मा होनो मुला सेना खफि लाव मोजां मोनजोबो आरो गासैखौ संनो संनायालाय बिमा फबिफा फोरोंनायाव लासै लासै रोंबोनाय जादों ओंखाम सङो ओंख्रि सङो साहा फुदुङो बिदिनो मेथाय सावो बेबादि सावनानै साहाजों जायो बायदिसिना रोंनानै थानाय जादों आरो दा दासिमबो सङो खावो बेबादिनो संगासिनो उन्दै समाव आइआ आफाया फोरोंबाय बेबादि सोलोंबोनाय जादों आं संनाय खावनायखौथ' मोजां मोनखायो दासिमबो संनानै जानांखायो उन्दै समाव बिराद खस्थ'यै मावनाय दासिमबो मोजां मोनो आं संनाय खावनायखौ बानाय गैथ'आ आरो दासिमबो